मां पंहिंजे घर में तरह तरह जा गुलनि जा वण लगाया आहिनि जीअं त गुलाब जा सभेई गाढ़ो पीलो अछो चमेली गेंदे जो राबेल जो मोगरे जो रातराणी इहे सभु लॻाया आहिनि तंहिंखां पोइ भाॼियुनि में भिंडी मिर्च वाङण टमाटो लगायो आहे हिन खां पोइ लौकी तूरी करेलो लोंक वल मुंहिंजे घर में आहे इन सभ जी मां सार संभाल सुठे सां कंदी आहियां जीअं त सुबुह शाम जो पाणी ॾियण दवा विझणो जीअं कीड़ो न लॻे इन करे सुबुह शाम हुन जी सेवा मां सुठे सां कंदी आहियां